छा थी करें त तव्हांखे पकवान वकवान ठाहींदा आहिनि न युनियन जी हिते पार्टी रखियलि आहे त हुनजो छा सोचियो नो मूं त ईएं सोचियो आहे पकवान तव्हां ठाहे वठो या त पोइ कंहिंखे डिवाइड करियां की पूजा खे ॿियो कमु ॾेई छ्ॾियां थी छा थी करें तूं त हा त हो त चालीह पंजाह ॼणा आहिनि त उन हिसाबु सां तो मैदे में अटो हेतिरो ॻोहे चार पंज किलो मैदो खपी वेंदो आने चने जी दाल बि तव्हांखे ठाहिणी आहे न दाल बि त ठाहे वठंदी न तूं हा त उ त करे ॾींदी हुनखे हाली हिकु कलाकु अॻु चवणो खपनो तव्हांखे उहा करे ॾींदी उहो पाण ई चवांसि थी तू दाल पकवान त हिकिड़े कमु कर दाल पिसाइ वठि पहिरीं ॿ टे कलाकु दाल पुसना अढाई टे किलो दाल पई आहे हा उहो एतिरी दाल पिसाइ वठि अने मैदे में बि अटो पवंदो हा तोड़े करे न पिसाइंजे उहा मार्केट में उहो मां थोरी देरि में वञां थी मार्किट जेको खपे थो उन जो लिस्ट ॾेई छॾि उहा वठी अचणी पंहिंजो भई दाल ऐं पकवान जो थी वञे दाल पिसाइ मैदे जो अटो ॻोहे तेंसिताईं तोखे सामानु ॿियो आणे ॾियां थी जेको जेको सामानु मिठे में खीरणी ठाहि तूं जीअं चओ खीरणी ठाहियूं माल पुड़ा चओ त माल पुड़ा न सीरो ठाहियूं जेको तूं चओ हा त ठीकु आहे तूं ठाहे सघंदी न त पोइ पूजा खे चवां हा त पोइ तूं केतिरो कंदीअ हुनखे चवांसि थी खीरणी जो कमु पूजा खे ॾियांसि थी पाण ॿुधायां थी केतिरो ठाहिणो आहे तूं दाल पकवान करि तव्हांखे हू त टाइम ते पुॼाइणो आहे न हुनखे त मां चयो आयसि असां जेको ठाहियूं था न हिन में वरी तोखे ब्रैड रोल ठाहिणो आहे या कहिड़ी नई वैराइटी ठाहींदींअ आहे त तू मूंखे ॿुधाए छा ठाहींदी त हुन पहिरीं ब्रैड रोल बि त चया आहिनि पोइ ॾिसो हाणे छा थी करें तव्हांजो त दाल पकान फिक्स आहे

उहो अची हा पसारी खे चई आई आहियां हू त अचे पियो हा मूं चई छॾियो आहे हा हुन चयो चयो पकवान तरिणा आहिनि त पहिरीं तेल जो दॿो घुराए वरितो आहे हुन भलो ही चांवर जी खीर ठाहे पई तव्हां माल पुड़ो ठाहे वठो कंदीअ मालपुड़ा

हा त हुनखे आउं सॾि करे ॾियां थी पर तूं मूंखे हे साइड में मालपुड़ा बि ठाहे ॾींदी मूंखे मालपुड़ा जो इलाही दिलि आहे हा त सुठो आहे न त जूस वूस में कुझु ठाहियूं छा अगरि तूं ठाहे सघीं न त मां ॿाहिरा खां घुराए वठंदासीं खीरु आहे न कंहिंखे खीरु वणंदी त खीरु कंहिंखे थधो वणे त थधो घुराइ हा ठीकु आहे त हाणे मां वञा थी ॾिसी थी अचां जेसिताईं तू जेको थिए थो अटो वटो ॻोहे रखु आउं अचां थी जेसिताईं मार्किट थी अचां ठीकु आहे ठीकु आहे चलो जय झूलेलाल